یہ دیہاتی لوگو دیہاتی لوگ اپنی کمیونیٹی میں کھیل کھیلنے کی کی بہت اہمیت ہوتی ہے چونکہ وہ ایک آوٹ ڈور آوٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے اُن کی زیادہ ہو جاتی ہے شہر میں رہنے والے لوگوں کے کمپیریزن میں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ زیادہ باہر رہتے ہیں آوٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے باہر ہی باہر ہی رہ کر کھیلتے ہیں باہر ہی رہ کر کھیلتے ہیں جب کہ اگر ہم اِس کو شہر سے کمپیریزن کریں گے تو شہر میں بچہ آج کل موبائل فون یا انڈور گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن دیہات میں لوگ ابھی بھی باہر کھیلتے ہیں